ہیلو وعلیکم السلام

جی

دیکھ لیجیے گا اپنے حساب سے

بچوں کو تو زیادہ تر پارک میں اچھا لگتا ہے ہاں اسے گھما دو وہاں پر زیادہ صحیح رہے گا

جی

ہاں یہ بھی بہتر رہے گا کیا بتایا تھا یہی کہہ رہا تھا دکھا لینا

جی جی نہیں اور تو کہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا ہے گرمی ویسے بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے جی جی

وعلیکم